हैलो हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु अचो अंदरि जय झूलेलाल हा मां तोखे इनकरे घुरायो हुओ रीमा छाकाणि त हाणे जेका प्रीलिम जी रिज़ल्ट आईं आहे हुन में तुहिंजियूं मार्कियूं जाम घटि आयूं आहिनि ऐं मूंखे समुझ में नथो अचे तुहिंजियूं हेॾियूं मार्कूं घटि छो आहे तूं क्लास जी होशियारु स्टूडंट आहीं होशियार शागिर्दु आहीं ऐं होशियार शागिर्द जूं हेॾियूं घटि मार्कूं मूंखे ॾिसी जाम हैरानी थी थिए मां अजब में पंहिंजी वियुसि छो तुहिंजियूं तुहिंजियूं त फ़स्ट सैमेस्टर में बि सुठियूं मार्कूं आयूं हुयूं हाणे छो हेतिरियूं घटि मार्कूं खणी आईं आहे अहिड़ो छा थियो आहे न न तूं टैंशन न खण मां बि पाणि तोखे इनकरे ई घुरायो आहे मां तुहिंजियूं मार्कूं ॾिठियूं तुहिंजियूं हिस्ट्रीअ में तमामु घटि मार्कूं आहिनि तुहिंजियूं जाम सब्जैक्ट्स में घटि मार्कूं आयूं आहिनि ऐं मां इनकरे ई तोखे ॿुधायो तूं पंहिंजे इम्तिहान जी तयारी कीअं करणु घुरिजे तोखे हा तोखे वधीक तकलीफ़ कहिड़े सब्जैक्ट में थी थिए अच्छा ॾिस हिस्ट्रीअ में त मेइन तव्हांखे असांखे इवेंट्स यादि रखणा पवंदा आहिनि ऐं इहो यादि ई करण जो ज़रूरी आहे अभ्यास चङी तरह करणो पवंदो आहे तूं सुबुह सुबुहु जो जल्दी उथी करे जेकहिं हिस्ट्रीअ जो लेसन पढंदीअ जेॾीं महिल दिमाग़ु तमामु ताज़ो तरानो हूंदो आहे हिकदमि उथण सां यादि कंदीअ त फ़टाफ़ट ऐं ॿीं ॻाल्हि तूं टैंशन बिल्कुलु न खणि तूं दिमाग़ु में इहो सोचु न भई मां फ़ेल थींदमि मां पास कीअं थींदमि इहो ॾपु पंहिंजे दिमाग़ु मां तूं बिल्कुलु कढी छॾ त तूं बिल्कुलु पास तूं इह हंड्रैड पर्संट पंहिंजो पाण ते विश्वास रख त भई मां डिस्टिंक्शन खणी ईंदमि त तूं खणी ईंदीअ पको विश्वास रख ऐं हिस्ट्रीअ में तूं सुबुहु सुबुहु जो उथी करे इहे नाला ऐं इवैंट्स यादि रख मेइन हुन में उहो ई आहे कीअं बि करे यादि कर ठीकु आहे ॿियों सब्जैक्ट कहिड़ो अथई ॾिस साइंस में जेके टेंथ थर्टी पर्संट त ऑब्जेक्टिव थींदा आहिनि जेके तोखे पहिरियों पहिरियों त सभिनी लेसननि जा तूं ख़ाल भरियो जोड़ा मिलायो ऐं नेम द फॉलोइंग ई सभ यादि कर थर्टी पर्संट मार्कूं त उन में ई आहिनि उहे कीअं बि करे सभिनी लेसननि जा करे वञ बाकी जीअं लेसन पढ़ी थी त हुन में तोखे काई बि डिफ़िकल्टी अचे थी उहा मूं वटि खणी अच मां तोखे एक्सप्लेन कंदुमि ऐं लेसन पढ़णु न पढ़णो न आहे तोखे समुझणो आहे हुन में दिमाग़ु में लेसन घुराइणो आहे उहा एनस्वर्स वॾा वॾा जेके एनस्वर्स आहिनि ॿ ॿ लिखो उहे तोखे यादि न करणा आहिनि जेकॾहिं तूं लेसन चङी तरह समुझी वेंदीअ ॿ टे दफ़ा पढ़ समुझण खां पोइ तूं उहे क्वोश्चन्स सवालनि जा जावाब तूं पंहिंजे अखरनि में पंहिंजे शब्दनि में लिखी सघंदी आहीं ॿियों कहिड़ो सब्जेक्ट मैक्स में त तोखे प्रैक्टिस करणी पवंदी तोखे हर कंहिं ऐक्सरसाइस जी प्रैक्टिस छाकाणि त चवंदा आहिनि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट तोखे तमामु घणी प्रैक्टिस करणी पवंदी मैक्स में तूं चङी तरह ध्यानु ॾे हर काई ऐक्सरसाइस जी प्रैक्टिस कर ध्यानु ॾे तोखे जाम अभ्यासु करणो पवंदो हुन में हर कंहिं हिकु हिकु कमु तोखे करणो पवंदो ठीकु आहे त तूं अॼु खां इहो कंदीअ इंग्लिश इंग्लिश में हा अंग्रेज़ीअ में तोखे ग्रामर ते जाम ज़ोरु ॾिअणो पवंदो ऐं राइटिंग इस्किल जीअं त मज़मून लिखो ख़तु लिखो ऐं या आखाणी लिखो उन्हनि ते वधीक मार्कूं आहिनि ऐं ग्रामर ते वधीक मार्कूं आहिनि लेसननि में तव्हांखे पैसेज ईंदा होॾी महिल पढ़ी तव्हां जवाबु ॾेई सघंदा आयो मेन फ़ोकस ख़तु या सभ जेतिरा बि ख़त हुजनि उहे पढ़ी वञ मज़मून पढ़ी वञ कहाणियूं पढ़ी वञ ऐं ग्रामर ते फ़ोकस कर ठीकु आहे उहे त तूं पास थी वेंदीअ ठीकु आहे ऑल द बेस्ट जय झूलेलाल